दानिया आखिजेनहांनाय गथ'फोरनि सायाव आं बुंनो साननाया जाहैबाय गथ'फोरा जेब्लानो आखियो बिसोरो मोजां मोनो आरो गाबख' गथ'फोरा बांसिन मोजां मोनो आंबो मोजां मोनो ओमफ्राय बिसोरो जेब्लानो आखिबाय बिसोरो मोजां मोनबाय आरो नेक्स्ट टाइमाव बिसोरो साबसिन आखिबावनो गोसो जायो ओमफ्राय आखिनाया जाहैबाय जोंनि मोनसे सोलोंथाइजों लोब्बा दङ ओमफ्राय जेब्लानो आखिबाय थायो जोंनि हेण्डराइटिंआबो सानफ्रोमबो लिरनाय आखराबो मोजांसिन जायो बेनिखायनो आखिनाया जोंनि थाखाय जोबोर गोनां आरो आखिनायनि क्लासबो दंखायो जोङो एग्जाम लाबाय थानाय जायो आखिनायखौ जोङो सोलोंनाया गाहाम आखिनायखौ लायोब्ला सोलोंबाय थायोब्ला जोंनि इयुन जिउआवबो बियो जोंनि थाखाय मोनसे मोनसे खामानि जाहैगोन एबा जोङो मोनसे बेखौनो लानानै जोङो जोंनि लाइफखौ दानो हागोन आरो जिउखौ दानो हागोन